پچھلی سردیوں میں نے پانی گرم کرنے والی ایک کیٹل بک کی تھی جو کہ میں نے فلپ کارٹ سے آرڈر کی تھی میں نے اس پر اس کے ریویوز دیکھے اس کے ریٹس دیکھے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے وہ بک کی اور وہ جب مجھے دستیاب ہوئی تو میں نے اس کو استعمال کیا وہ ایزی ٹو یوز تھی کافی استعمال کرنے میں کافی آسان تھی اور پانی بھی اس میں ایک دو منٹ میں پورا ابل جاتا تھا وہ پانی گرم کرنے کے بعد اس پانی کو میں ٹھنڈا کر کے اپنے بچوں کو پلاتا تھا کیونکہ ان کو منع کرا تھا ڈاکٹر نے کی گھر سے گھر جو پانی آتا ہے وہ مت پلانا اور جو پانی ابال کر بچوں کو دینا تو میں نے اسی طریقے سے پانی ابال کر اس میں بچوں کو دینا شروع کیا تو مجھے وہ کافی اچھی لگی میں اسی کے پانی گرم کر کے اسی کے اندر رکھ دیتا تھا وہ تھوڑی دیر بعد پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو وہ مجھے اچھی لگی وہ